अगर अस कपड़े सीना पसंद करदे कपड़े सीने दी गल्ल करचै कि में कपड़े सीना बड़े पंसद न कपड़े सीने गी में बड़ी खुश रौहन्मी आं मी बड़े बड़े पसंद न मिगी कपड़े सीना में सोचनी आं कि अऊं कपड़े सीआं कपड़े सीना मिं बड़े पसंद न कपड़े सीने गी मिगी परेशानी एह् होंदी कि सूई बिच्चा धागा निकली जंदा बार बार जां फिर नलकी नेईं लगदी किश किश होंदा कपड़े सीना मी बड़े पसंद ना में इनें डिजाइन पाई पाई कपड़े सीनी आं जो डिजाइन कोई मर्जी आक्खै जां किश बी अस बड़े कपड़े सीनी आं पलाजो कुर्ता बी सीनी आं अपने फ्लेयर कुर्ता बी सीनी आं ओहदे बाद फ्ही मीं कपड़े सीने दा मतलब कि मिं बड़ी शौंक ऐ मीं कपड़े सीने दी धोबी सलबार सीने च मिगी बडी परेशानी आई तूती सलबार मिगी सीना नेईं अबे इक हफता लग्गी गया मि सिंदे परती परती में दरोड़ी दरोड़ी बनां लेकिन मेरे दिमाक बिच नेईं पवै मीं धोती सलबार सिडदे बड़ी मीं मुश्किल होई ओहदे बाद फ्ही पूरा इक हफता लग्गी गेआ सिखदे फ्ही सिक्खी सिक्खना नेंई आई मीं धोति सलबार सींदे मीं बड़ा मुश्कल होआ मीं